जियां कि अ'ऊं तुसेंगी सनाना कि उधमपुर दी डिस्ट्रिक्ट दे बारै बिच्च कि प्राइवेट इम्प्लाइ जानि के जियां कि ज्यादातर जेह्ड़े पराने बंदे न तां ओह् मतलब कि बुड्डे बुड्डे जेह्ड़े साढ़े गै मतलब दादे जां मतलब बब्ब जां उं'दे मतलब बब्ब ते ओह् ज्यादातर मतलब कि खेतीबाड़ी दा कम्म गै पसंद करदे होर उं'दे जेह्ड़े मतलब जियां अस न जां मतलब जेह्ड़े अग्गें उं'दे जागत हैन जां तां ओह् मतलब कि ओह् पढ़े लिखे दे न होर किश ऐसे ऐसे बी हैन जेह्ड़े मतलब बड़े पढ़े बड़े पढ़े होर नौकरी ऐ मतलब कि ओह् बी चाहंदे कि असेंगी मतलब गोरमेंट जाब थ्होई जा तां ठीक ऐ होर कम्म आस्तै मतलब कि ऐग्रीकल्चर दे बारै च अस इसी कम्मै गी छुड़ी देचै होर केह् बड़े बड़े पढ़े दे न लेकिन बेरोज़गार गै न होर इत्थैं जानि के प्राइवेट मतलब के सैक्टर नेईं ऐ साढ़ै उधमपुर बिच्च होर एह्दे गल्ला केईं कम्म करने बाह्र जाना पौंदा जां आउट आफ स्टेट जाना पौंदा जां बड़े बड़े दूर जाना पौंदा कि ऐसा ऐसा थाह्र बी जाना पौंदा जित्थें पंज छे छे दिन लग्गी जंदे तां एह्दे गल्ला ओह् मतलब के समझगे कि नौकरी गै ठीक रौंह्दी लेकिन नौकरी नेईं गै ऐ ते होर इयां गै न बेरोजगार होर लेकिन त्यारी करा दे न होर जियां कि हर मतलब कि ऐग्रीकल्चर इक ठीक कम्म गै ऐ समझो कि ठीक गै मतलब बेह्तर कम्म ऐ कि के असान ऐ होर शुरू कोला करदे आए जानि कि ऐग्रीकल्चर नी करै कोई तां मतलब केह् खाना केह् ढिड्ढै मतलब के उत्थुआं गै सब किश खुम्बां गै सब किश थ्होंदा हून जियां कि कनक होई गेई जां आटा होंदा जेह्ड़ा कनकै दा ओह् बी मतलब के आपूं आपूं गै कम्म करना पौंदा चौल होई गे तां ओह् बी मतलब के धान लानै पौंदे होर उत्थुआं गै सब किश चलदा होर बाकी जियां जाब बी जरूरी ऐ होर जेकर जाब नेईं लग्गै तां मतलब कि ओह् बी जरूरी गै ऐ लेकिन बड़े सारें बंदे न कि इत्थें जिनकी सौ प्रसैंट होग गेदा सौ बिच्चा दस प्रसैंट बंदे जेह्ड़े न उं'दी मतलब कि नौकरी होगी होर जेह्के नब्बै प्रसैंट ते ओह् इयां बेरोजगार गै हैन होर इत्थैं कोई फैक्टरी बी नी ऐ उधमपुर बिच्च जे कुदै मतलब कोई अपना कम्म गै कोई प्राइवेट दा अपना कम्म ते इयै करी सकदे खाल्ली के खुम्बें गै करी सकदे होर मेरी एह् तगर जानि कि अ'ऊं जित्थें तगर सोचदा मैं तां तां इ'यै कम्म करना खुम्बै गै खेतीबाड़ी दा कम्म गै करना चांह्दा अ'ऊं